وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ و برکاتہ خیریت سے ہیں ہاں بخیر ہے ہاں تو کہاں سے بول رہے ہیں

اچھا ہاں ہاں آپ کا نام تو بہت سنا ہوا ہے آپ کی دکان کے فرنیچر کے دکان کے بہت نام سنا ہوا ہے جن لوگوں نے بھی آپ کے یہاں سامان لیا ہے بری تعریف کرتے ہیں سب لوگ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ کے یہاں جو پلنگ ہے پلنگ ڈبل بیڈ والا خاص طور سے یہ کتنے کا آئے گا ہے نا

اچھا یہ ایک لاکھ بیس ہزار کا ہے تو میں لکڑی کون سا استعمال کیے ہیں اس میں اچھا یہ پوچھ رہے ہیں جو پلنگ ہے ڈبل بیڈ والا تو اس میں جو ہے لکڑی کون سا استعمال کیا گیا ہے

ہاں اگر ہم بنا کے لینا چاہیں ہم بنا کے بنوا کے لینا چاہیں تو اس میں جو کون کون سی لکڑیاں مل جائیں گی جیسے کہ شاخو کے ہو گئی

ساگوان کا اگر بنانا چاہیں تو اس کا کیا پڑے گا

اچھا اچھا یہ ہوں اچھا اگر بنا کے دے ہے نا تو پھر اس میں کیا ہے آپ پہنچا کے دیتے ہیں یا پھر لانا پڑتا ہے پالیش وغیرہ سب پالیش اچھا پالیش وغیرہ سب کر کے دیں گے اچھا صوفہ ہاں تو اچھا صوفہ ہوا ڈائننگ ٹیبل ہوا کرسی میز یہ تمام چیزیں جو ہے آپ کے یہاں کون سی لکڑی کا بنا ہوا ہے

شاگوان کا نہیں ملے گا ابھی

اچھا ٹھیک ہے آپ جب تک ہاں جب ہو جائے تو آپ مجھے فون کرئیے ہم اپنے سامنے میں اس کی پالش کروائیں گے آپ بنوا کے رکھیے گا پالش جو ہے ہم اپنے سامنے میں کروائیں گے اور جو ڈسکاؤنٹ ہو سکے آپ ڈسکاؤنٹ کر دیجیے گا بہتر ہوگا ٹھیک ہے شکریہ